हल्लो हरिओम साईं जी साईं ॿुधाए जी साईं बराबरि हा साईं जी जी साईं ॿ लख तव्हांखे अगरि कैश खपनि माना या बैंक में जीअं बि तव्हांखे खपनि बराबरि त असां तव्हांखे ॾींदासीं तव्हांजो सोन साईं अंदाजे उन में सम्झो ॿ लख नवे हज़ार जो हुजणु खपे ॿ लख नवे पंजानवे हज़ार जो सोन हूंदो न त उनजे साम्हूं पाण ॿ लख रुपिया तव्हांखे ॾींदासीं उनजो साईं व्याज त तव्हांखे सा पवंदो इन में अठ पॉईंट सठि टका साईं व्याज लॻंदव ऐं तव्हां वटि साईं केतिरो एतिरो थी सघंदो सोन ॿ लख नवे नवे पंजानवे हज़ार जो साईं

हा साईं हुनजी गैरंटी रहंदव साईं सेफ़ रहंदव जीअं तव्हां असांजो बैंक जो कीअं हुंदो आहे हिसाब की तव्हां जेको सोन ॾींदा असां हुन सां टैस्टींग कराईंदा आहियूं साईं की केतिरा कैरेट सोन आहे अरिड़हं कैरेट वीह ॿावीह चोवीह जीअं ठीकु आहे उन हिसाब सां जेको उन उन ॾींअहं जो जेको भाव हुंदो उन हिसाब सां असां लोन ॾींदा आहियूं साम्हूं तव्हांखे बराबरि ऐं उहो साईं तव्हांखे जेको ओॾीमहिल जो ओॾीमहिल फ़ोटो बि मिलंदव की हीअ हिन पैकेट में जेको पैकेट हुंदो आहे उहो एयर टाईट पैकेट हुंदो आहे उनमे कुझु बि न हवा जो न सभिनी सां सेफ़ हुंदो आहे न ॿाहि जो सभिनी सां उहो सेफ़ हुंदो आहे ऐं असांजे लोकरनि में हूंदो आहे ठीकु आहे त उन में तव्हांजे उन में तव्हां बेचिंतित रहो साईं उनमें कुझु बि भई उणिवीहों वीहों बि न थींदो आहे भई पाण चऊं न की भई कुझु बि थींदो न आहे उनमें जेको तव्हां जीअं जमां कराईंदा एज़ इट इज़ जीअं तव्हांखे वापिसि उहो मिलंदव उन ई पैकेट में मिलंदव असां बि उनखे किथे बि ॿाहिरि कढी नथा सघूं जेसिताईं तव्हांजी उनमें परमीशन न आहे जिन तां तव्हां अॻियां चवंदा की मूंखे लोन पूरो कराइणो आहे साल खां पोइ तव्हां जेको व्याज भरियव तव्हांखे पेसा तव्हांजा असां वटि जमां थी विया तव्हांजो लोन पूरो थी वियो असां एन ओ सी ॾींदासीं ऐं तव्हां पोइ ई असां उहो कढाए करे ॾींदासीं जेको तव्हां जीअं इंटूशियन में असांखे ॾिनो एज़ इट इज़ तव्हांखे वापिसि मिली वेंदो साईं हं हं ॿार न हिन में तव्हांजे मथां आहे साईं मैग़्ज़ीमम असां टे सालनि जो ॾींदा आहियूं बराबरि तव्हांजे तव्हांखे घणें घणें टाइम लाइ तव्हांखे खपनि पेसा ॿ लख रुपिया जेके तव्हां चओ था बराबरि हा त अरे मिल मिली वेंदव साईं हा साईं हा हा थी वेंदव साईं अरिड़हें महीने थी वेंदा पक पक साईं

बिल्कुलु बिल्कुलु हू उनमें कोई टैंशन जहिड़ी ॻाल्हि ई कोन्हे साईं उहो सौ टका उहो सेफ़ ई रहंदो हिकदमि तव्हांखे वापिसि उन ई कंडीशन में मिलंदव जीअं तव्हां असांखे ॾींदा हा हा अठ पॉईंट अठ पॉईंट सठ टका साईं जी साईं